भारत एक महान देश है हज़ारों सालों से भारत में कई सांस्कृतिक परम्परायें ऐसी रही हैं जो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाती हैं और अदभुत बनाती हैं अगर में बात करूँ भारत की प्राचीन विरासत की प्राचीन परम्परायें की जो भारत को इतना समृद्ध बनाती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की संयुक्त परिवार की परम्परा भारत में शुरू से ही है जन मानस में इतनी बैठी हैं कि जहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े मसले बड़े बड़े मुद्दे आसानी से सुलझा लिया जाते हैं संयुक्त परिवार में रहने से बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को प्रेम करना सीखते है एक दूसरे से सहयोग करना सीखते है तो सांस्कृतिक विरासत है हमारी ये संयुक्त परिवार की जो परिवार के हर सदस्य को किसी भी मुसीबत का सामना करना सिखाती है और ये तभी संभव है क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते है दूसरी परम्परा की बात करुँ मैं तो वो है विवाह विवाह इतनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है सांस्कृतिक परम्परा है कि ये एक ऐसी परम्परा है की जहाँ पर दो अंजान परिवार इस परम्परा के माध्यम से जुड़ते हैं और दो परिवार एक हो जाते हैं विवाह विवाह ही एक ऐसा ऐसा माध्यम है जहाँ पर लोग एक दूसरे के परिवार के जुड़ने पर खुशियाँ मनाते हैं और ये ख़ुशी वो पूरे संसार के साथ बाटते हैं अपने मित्रों के साथ बाटते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ बाटते हैं तो विवाह की जो सांस्कृतिक परम्परा है जो इतने सालों से चली आ रही है ये इतनी मजबूत है की इसका कोई और विकल्प भारत में कभी देखा नहीं गया है तीसरी अगर मैं बात करूँ तो गुरु शिष्य परम्परा हमारा देश गुरुओं की बात पर अपनी अपने प्राण निछावर करने वाला रहा है अब बात कर लिजिए अगर मैं गुरु शिष्य की बात करूँ तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा माँगा था तो एकलव्य ने बिना किसी संकोच के गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा प्रदान कर दिया था अंगूठा काट के दे दिया था ये भारत देश वो देश है जहाँ पर गुरु के एक गुरु के एक आवाज़ पर हजारों लोग हजारों शिष्य शहीद होने को तैयार रहते हैं गुरु नानक ने जब अपने शिष्यों से कहाँ की उन्हें उनका सर चाहिए तो शिष्य बड़ी खुशी खुशी उनकी आज्ञा मानकर अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए तो ऐसी है हमारी परम्पराएं जो विश्व की किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देती